जी सर क्या सर एक काम था आपसे एक कार्य था आपसे हमको घर बनवाना है उसपे पैंतीस चालीस लाख रुपये ल खर्च करना है हमको मकान मकान का नक्शा पास नक्शा पास करवाना है एरिया है नाप के भी देंगे आपको हाँ बताए

हाँ हाँ छह कमरे हैं सुनो छह कमरे हैं हर कमरे में लैट्रिन बाथरूम अटैच होनी चाहिए हर कमरे से अटैच होनी चाहिए मतलब जो रात में लगे लैट्रिन उसी में लैट्रिन नहाए धोए सब फ्रेश हो के बाहर निकले छह कमरों में लैट्रिन बाथरूम सब कुछ अलग ये सब ये तो सब रहे ही गा बैठक का रूम औ बैठक के लिए एक हॉल हाँ आगे बरामदा नहीं आगे खुला रहेगा अब आप बताइए सी ज़ीना भी बनेगा ठीक बढ़ियाँ तो आप आपका कितना खर्चा लगेगा मतलब नक्शा पास कराने में हाँ छह छह हज़ार स्कवायर फीट है नहीं आधी ज़मीन नहीं हमको पूरा मकान बनवाना है क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है अब परिवार बढ़ रहा है तभी हाँ छह कमरे लैट्रिन हर कमरे में हर कमरे में लैट्रिन बाथरूम अटैच किचन बाथरूम अलग हाँ उसमें नहीं अल अलग से लगा लेंगे हॉल बैठक हॉल बैठक रूम अलग हाँ लॉन रखेंगे थोड़ा हवा हवा के लिए

हाँ तो कितना खर्चा लगेगा नक्शा पास करने में कुछ कम कर लीजिए सर कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए ठीक है आएंगे कितना टाइम आना है कब आएंगे ठीक है ठीक है